जीअं त बरसात जो मौसम चालू आहे मां ॾह ॾींहं पहिरियों गीज़र वरि ऑर्डर कयो हो बजाज जो जंहिं मां मूंखे तमामु सुठो रिस्पोन्स मिलियो आहे जीअं त मां जीअं उहो चालू कंदी आहियां त उन मां त गरम पाणी तकिड़ो ईंदो आहे ऐं सुठो गरम निकरंदो आहे जंहिं में मां थधो पाणी मिक्स करे मुंहिंजी बालटी जल्दी फिल थी वेंदी आहे